आं हें श्रध्दाचें दुकान न्ही हांव नी मोहिनी उलयतां आनी हांव मद्रास सावन आयलां हांगा सगळें गोंय पळोवपाक म्हूण आयिल्लें गोंयांत म्हाजें सगळें हांगा सगळें देवळां सगळें बिचीज बीन सगळें पळोवन जालें गोंय बरें सुंदर आसा पूण आतां हांव फाल्यां वचपाचें मद्रासा तेन्ना म्हाका हांगा गोंयची कितें तरी स्पेशियल गोंयची गोंयां तयार केल्लें गोंयां जाता असें कित तरी म्हाका मद्रासाक व्हरपाक जाय तेन्ना तुमचे असे गांवांतले कितें फूड आयटम्स आसा दुकानार कोकम हलो कोकम म्हणजे कितें हां तेन्ना तुमची दुकान कितल्यांक पऱ्यांत ओपन आसता आं हां हां हे सगळे आयटम्स तुमचे कडेन ना म्हाका हांगचें कांयच खबर ना नी म्हणटकीर हांव तें जाणून घेवपाक सोदता तुमचे कडल्यान

खोबरेल तेल प्यूअर हांगा तुमी काडटात न्ही आनी हांवें न्ही हांगा तें

आनी हांवें आनी एक आयकलां हांगा गोंयांत न्ही ते पणसाचे चिप्स कितें तरी करतात ते फामादशे ते आसा तुमचे कडेन

आं हां हां ओके बरें